ईअं त बचपन में ॾाढा माण्हू मुंहिंजे आसे पासे में रहंदा हुआ पर पंज नाला जोकी मुंहिंजा सभिनि खां सुठा दोस्त हुआ उहे आहिनि पहिरियों चीनू ॿियों बंटी टियों शानू चोथों अमन ऐं पंजों सोनू जय झूलेलाल